समाजिक प्रथाओं में शादी विवाह हम हिंदू लोग शादी विवाह मम्मी पापा के पहले लड़की पक्ष और लड़के पक्ष के माता पिता मिलजुल कर बात करते हैं फिर लड़की लड़कों का विवाह होता है और सांस्कृतिक रीति रिवाज़ में यहाँ पर त्यौहार बहुत मनाए जाते हैं पूजा पाठ भी बहुत होती है जैसे होली दिवाली दशहरा यह सब जो मनाया जाता है पंडाल भी लगाया जाता है और हिंदू हिंदू रस्म की महिलाएँ सब काँच की चूड़ी पहनती हैं और दीवारों पर मूर्ति भी बनाते हैं पत्थरों को तोड़कर और बनारस में सिल्क की साड़ी कपड़े यह सब भी बनाया जाता है अच्छा भी लगता है बुनाई सब करते हैं बनारस में और मिट कुम्हार लोग मिट्टी के घड़े बर्तन खिलौने सब बनाते हैं छोटे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं और मिट्टी के खिलौने बहुत अछ सुंदर भी लगते हैं बनाते हैं उसको पेंटिंग भी करते हैं